नमस्कार जि'यां कि तुसें ई पता ऐ कि मेरा नांऽ अजय कुमार ऐ में डिस्ट्रिक उधमपुर दा रौह्ने आह्ला आं तसील चनैनी दा रौह्ने आह्ला आं मेरा ग्रांऽ दा नांऽ ऐ घाड़ियां तनाह्स और अज्ज में तुसें गी प'ञें तरीकें दे नांऽ सनाना चाह्न्नां जि'यां कि दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर बिच साढे़ महात्मा गांधी दा जनम होएआ जि'यां कि दूई आई तां चौदां अप्रैल गी बसाखी मनाई जंदी ऐ एह् बड़ा ई बड़ा ई मश्हूर ध्यार ऐ और इ'यां तरीक सनान लगा आं छब्बी जनवरी उन्नी सौ प'ञां बिच कांस्टीट्यूशन एह् होआ हा लागू होआ और जि'यां कि चौथी सनान लगेआ तुसें तां चौथी ऐ पंदरा अगस्त उन्नी सौ सन्ताली गी साढ़ा देश अजाद होआ एह् बड़ी खुशी दी गल्ल ऐ और इस गी इस इसी ध्यार गी बड़ी खुशी कन्नै मनाया जंदा ऐ जि'यां कि लास्ट पञमीं तुसें ई सनान लगा आं तां चौदांं जनवरी गी लोह्ड़ी मनाई जंदी ऐ हर घर बिच बड़ी खुशी दा ध्यार ऐ और सारे इसी ओह् करदे न मनांदे न